ہیلو جی جی میں ایجینٹ سروس سے بات کر رہی ہوں کسٹمر کئیر سے آپ کون بات کر رہے ہیں جی جی بول اچھا اچھا جی تو اچھا آپ کو ایئرٹیل سے ہی تھری جی سے فور جی میں کنورٹ کرانا ہے جی جی تو اس کے لئے کچھ نہیں بس آپ اپنا آدھار کارڈ سبمٹ کرا دیجئے گا جی اور آپ کا جو رجسٹر موبائل نمبر ہے وہ اس کے ساتھ آپ اپنا آدھار کارڈ سبمٹ کرا دیجیے گا الٹرنیٹ نمبر جو ہے ہاں الٹرنیٹ نمبر نہیں چاہیے ہوگا ویسے اس کے لئے

جی یہاں پہ کناٹ پلیس میں ہے آپ یہاں آ جائیے گا میں آپ کو پوری ایکزیکٹ وہ بھیج دونگی ایڈریس لوکیشن آپ وہاں آ جائیے گا جی جی یہ آپ کو منیمم آپ کے ٹو دیز لگیں گے تو ویسے آپ کو پرابلم کیا ہو رہی ہے کالنگ میں پرابلم ہو رہی ہے کیا آپ کو جی جی جی تو آپ فور جی نہ کرا کے فائیو جی میں کرا لیجیے ہاں اچھا تو آپ کے پاس فائیو جی موبائل ہے اچ اچھا اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے پھر وہ آپ کے فور جی موبائل میں فور جی اچھے سے چل جائے گا آپ کو پرابلم نہیں آئے گی بند جی جی جی آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے جی کیونکہ وہ پروسیس میں ہوگی تو واٹس ایپ یوز واٹس ایپ یوز کر سکتے ہیں آپ کالنگ کے لئے اسے یوز نہیں کر سکتے ہاں ہاں ہاں ہاں آپ کل آ کے وہاں وزٹ کر لیجیے باقی جو انفارمیشن ہے میں آپ کو ہے نا واٹس ایپ پہ سینڈ کردوں گی ٹھیک ہے جو جو ڈاکیومینٹس چاہیے ہوں گے اگر اس کے علاوہ تو میں آپ کو آپ کے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گی ٹھیک ہے نا آپ کل کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ ہمارا بارہ بجے کے بعد آفس کھلتا ہے تو آپ بارہ بجے کے بعد آ جائیے گا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چلیں تھینک یو تھینک یو